ہمارے پورنیہ ضلع میں لوگ ہر طرح کی سہولیات کا فائدہ اٹھاتے ہیں کیونکہ ہمارے یہاں پورنیہ میں نقل و حمل کے تمام اختیارات موجود ہیں سوائے کہ اس کے کہ ابھی ہمارے یہاں سرکار کی لاپرواہی اور غفلت کے نتیجہ میں ایئرپوٹ کا کام رکا ہوا ہے ورنہ اس کے علاوہ نقل و حمل کے ہر طرح کی سہولیات موجود ہے یہاں پر بسوں کی بہترین خدمات مہیا ہے ہمارے یہاں سے بسوں سے سروس بہت اچھی ہے یہاں سے آپ پورے انڈیا میں کہیں بھی جا سکتے ہیں پورنیہ بس اسٹین پر بسوں کی اچھی طرح اچھی سروس موجود ہے وہاں سے پٹنہ بھاگلپور یو پی دہلی آسام وغیرہ کے لیے ہر وقت بس موجود رہتی ہے آپ جب چاہیے بس پکڑ لیجیے اس کے علاوہ جو لوکل گاڑیاں ہیں اس میں زیادہ تر تیمپو ہی استعمال ہوتی ہے پورے پورنیہ میں ٹیمپو کی اچھی سروس پائی جاتی ہے سڑکوں کی بات کی جائے تو یہ بات بہت اچھی ہے کہ یہاں پر سڑکیں بہت عمدہ ہے پورے پورنیہ شہر کی سڑکیں ایسی ہے کہ لاجواب ہیں ہاں کہیں کہیں ایسا برا حال ہے کہ بتانا مشکل ہے لگتا ہی نہیں ہے کہ ہم اس وقت دنیا میں ترقی کی طرف جا رہے ہیں یا پھر ہم اوپر سے نیچے آ رہے ہیں اتنا برا حال ہے کہ لوگ بہت پریشان ہو جاتے ہیں سرکار دھیان نہیں دیتی ہے اور آنے جانے میں بہت دقت ہوتی ہے سڑکوں کو بنانا اور اس کے دونوں طرف پانی کے بہنے کا راستہ بنانا یہ ایسا اہم کام ہے جس کو جلد از جلد کیا جانا چاہیے تاکہ عوام کو آسانی ہو اور سڑکوں پر چلنے میں پریشانی کا سامنا کرنا نہ کرنا پڑے